हलो ओला कॉल सॅंटर हां हांव प्रवीन रेय उलयतां आज सकाळीं णवांक हांवें एक टॅक्सी बूक केल्ली पणजे वचपा खातीर आनी मागीर ती कॅन्सील केली पूण मागीर हांवें पळयलें की म्हजे ओला मनींतल्यान एक शंबर रुप्या सुमार कापले पूण टॅक्सी करनासतना तुमी कशे कापूंक शकता हांवें त्या ड्रायवराक फोन करपाचो प्रयत्न केलो म्हळ्यार तुमचो तो ड्रायवर राम सिंह आसा तो पूण तो फोन उखलना आतां कितें करपाचें तुमी आमकां दुसरे खेपे ते एडजस्ट करून दितले देडशे रुप्या आं ना जाल्यार कशें कितें अशें तर करत जाल्यार ओलाक परत कसो पोसतलो मनीस पोसूं शकना न्ही बरें कांय हरकत ना म्हजो हांव तुका एकाउंट नंबर तुज्या फोनाचेर मेसॅज करता ते देडशे रुप्या जे पळय कापल्यात ते परत रिफंड कर बरें आसा बरें देव बरें करूं